नमस्ते सर सर आप मेडिकल इस्टोर है सर हमें टाइफाइड बुखार भी है लीवर इंफेक्सन भी है और एक जगह से दवा लिए लेकिन कोई आराम नहीं मिला दवा तो हम चार पाँच दिन से ले रहे हैं कोई आराम नहीं मिला है हाँ बुखार आता है जी रात को ठंड भी लगती है तो दवा हम लेना चाहते हैं फिलहाल कैसे

अभी कोई आराम नहीं मिला है नहीं सर अभी कोई आराम नहीं हुआ हाँ जी बुखार अब भी होता है ठंड लगती है और कमजोरी लगती है शरीर में कोई ताकत नहीं है जी

हम तो बोल रहे हैं ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से एक ग्राम पंचायत के अंदर थोड़ा ग्रामी है

हम शाम तक आ जाएँगे

लीवर इन्फेक्शन भी है सर हाँ ये खून जाँच कराए थे सर उसी से पता चला खून लीवर इन्फेक्शन है हाँ जी नहीं खून जाँच कराए थे सर

ठीक है सर ठीक ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक ठीक है ठीक है नमस्ते सर